जी ॿुधायो जी जी हा

जी हा किथे बाहिरि शादीअ ते वियो हुअमि न हाणे आयो आहियां ॿ डींहं थिया आहिनि जी जी हा मिली वेंदियूं कहिड़ी कहिड़ी भाॼियूं खपनिव ॿुधायो हा आहियूं आहिनि तरह तरह जी भाॼियूं आहिनि सभ भाॼियूं मिली वेंदी तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी भाॼियूं खपनिव तव्हांखे हा मिली वेंदियूं घणी घणी क्वॉंटिटी खपे तव्हांखे हा हा मिली मिली वेंदियूं तव्हांखे कॾे क हा क कॾे खपनि तव्हांखे सुभाणे परींहं हा हा मिली वेंदियूं तव्हां मूंखे मेसेज करे छॾियो कहिड़ी कहिड़ियूं भाॼियूं खपनि मिली वेंदियूं तव्हांखे होलसेल रेट तव्हांखे लॻी वेंदो तव्हां त पुराना कस्टमर आयो न तव्हांखे मिली वेंदियूं होलसेल रेट ई लॻंदो तव्हांखे हा होलसेल होलसेल रेट लॻी वेंदो त रेट जे लाइ तव्हां बेफ़िक्र रहो तव्हांखे होलसेल रेट लॻी वेंदो जी जी हा हा पहुचाईंदासीं तव्हांखे जी जी हा हा ॿियो ॿियो ॿियो तव्हांखे तव्हां मूंखे एड्रेस व्हॉट्सप करे छॾिजो तव्हांखे भाॼियूं मिली वेंदियूं हा हा हूअ बि आहिनि उहो बि मिली वेंदा तव्हांखे घणी कॉन्टिटी खपे तव्हां ॿुधाए छॾिजो मिली वेंदा हा हा उहो माण्हू मोकलंदोमांव जेको तव्हांखे कमु कराइणो हुजे मिली थी वेंदो तव्हांखे उहो मां पंहिंजे हिसाबु सां ॻाल्हाए वठंदुमि तव्हां उन्हनि खे पोइ ॾेई छॾो वधीक न वठंदो घटि ई वठंदो तव्हां खां हा हा सभु सभु भाॼियूं मिली वेंदियूं तव्हांखे सभु बसरु पटाटा बि कॉन्टिटी तव्हांखे खपनि ॾह ॾह वीह वीह किलो मिली वेंदा तव्हांखे हा उहा बि मिली वेंदी जी जी घणी ॿ टे ॿ टे ॿ टे किलो मोकलियांव जी जी ठीकु ठीकु आहे

तव्हांखे कॾे खपनि हा हा मिली वेंदी तव्हां टाइम मूंखे वोट्सअप करे छॾिजो मेसेज में तव्हांखे कलाक खनि पहिरीं मिली वेंदी जी जय जय झूलेलाल